सोशीयल मिडियाचो आयच्या तरणाट्याचेर खूब परिणाम जाला अशें आमी म्हणटात हाचेर तुमचें मत कितें आसा सोशियल मिडीया आनी आमचीं आताचीं भुरगीं भुरग्यांच्या हातांत फोन आसता तांचे कडेन फोन आसता म्हणटकच ती तांकां दिसता ती कितेंय करपाक शकतात ती कोणाकय मॅसेज धाडपाक शकतात ती कोणा बरोबरूय नातें दवरपाक शकतात जे तरणाटी पिढी आसता ती खूब भावना प्रधान आसता आनी तांकां खबर आसता की आपूण कितें करता ते योग्य कांय अयोग्य हे तांकां कळनां आवय बापायकय ते समजनां कारण फोन वापरप हें भुरग्यांकूच समजता आवय बापूय आदल्या काळां वयलीं आशिल्ल्यान तांकां सगळें समजना सगळीं आवय बापूय तें समजून घेनात आनी तांकां कळना की भुरगीं आपल्यांली तरणाटीं भुरगीं फोनाचेर कोणा बरोबर नातें दवरतात ताका मॅसेजी करता आनी त्या मनशाक वळख नासतना ताचें कडेन संबंध दवरतात आनी मेळपाक पसून वतात आनी त्या दुसरे वटेनच्यान जो मनीस आसता तो आपूण कितलोय बरो म्हूण दाखयल्यार तो मनीस बरो आसतलोच म्हूण ना तो चोर आसपाक शकता किंवा तो कोण अश्याच कोण सादे मनशाक फसोवपाक बशिल्लो आसपाक शकता आमकां कळना ज्या लोकांक तुमी वळखतात स्वता वळखतात तांचेच कडेन तुमीं उलोवपाक जाय हें भुरग्यांक समजना अशें वेगळेच लोकां कडेन तांचो कोंटेक्ट येता आनी तांचे पयश्यांचे जर बँक अकावंट आसा भुरग्यांचो जर बँक अकावंट आसा आनी तीं फोनाचेर चलयतात तांचो फोन सुद्दां कोण हॅक करपाक शकतात अशेय जावपाक शकता अशें तरेन नूकसाण जावपाक शकता आनी भुरग्यांक कांयच खबर आसना की आपणे बाबा अमकें कितें लिंक दामलें म्हणून आपल्यालें हॅक करपाक पावले किंवा कोणें कितें तरी मॅसेज धाडली आनी ती आपणें उघडली म्हणून आपलो अकावंट हॅक जालो अशें तरेन खूब गजाली घडपाक शकताक म्हण ऑनलायन व्यवहार करतना किंवा कितें कोणाय कडेन उलयतना खूब जपून फुडें वचपा पडटा भुरग्यांचे हे संवेदनशील मन आशिल्ल्यान तांकां दिसता की आपूण करता तें खरें आनी आवय बापूय सांगता ते चुकीचें पूण आमी समजावन दिवपाक जाय भुरग्यांक की खूब अशें पाड परिणाम जावपाक शकतात भुरग्यांचेर कीं तांणी कोणाचेर असो दोळे धांपून विश्वास दवरचो न्ही तांणी जपून सोशीयल मिडीया वापरचो आपल्याले खासगी फोटो तांणी पोस्ट करचे न्हय आनी कोणाकय आपल्या बद्दल अशी म्हायती दिवची न्हय कारण जायते लोक तुजो डेटा चोरपाक पळयतात ते ड्युप्लिकेट करपाक पळयतात तुजें खासगी आदार कार्ड किंवा तुजे बँक अकावंट डिटेलस तुवें जपपाक जाय अशें खंयच वाऱ्यार कोंणाकय दिवपाक जायना जे लोकांक तूं वळखना तांचे कडेन तुवें चड संबंध दवरपाक जायना ते चोरपाक शकतात ते कितें तुका वायट विचार तांच्या मनांत आसपाक शकता